पाँच लाख साठि हजार चारि सए चौंसठि तीन हजार दू सए बेरासी एकाबन हजार तीन सए एकानबे दू लाख छप्पन हजार दू सए एकैस पाँच लाख चालीस हजार चारि सए एकैस